पं'जी इक उन्नी सौ त्रानुएं चौह्बी पंज उन्नी सौ छेआनुएं बीह् बारां उन्नी सौ काह्ट नौ नौ उन्नी सौ सतानुएं पंज दो दो ज्हार अट्ठ